میرا سب سے پسندیدہ کھیل زندگی بھر کا کرکٹ ہے کرکٹ جو ایسا کھیل ہے کھیلنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے اور اسے دیکھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے میں بچپن سے کرکٹ دیکھتا آیا ہوں اور کھیلتا بھی آیا ہوں ہمارے یہاں کرکٹ کی بہت زیادہ سہولت ہے بیٹ بال سب اچھا کوالٹی کا ملتا ہے اس لیے مجھے کرکٹ سب سے زیادہ پسند ہے اور کرکٹ میں کم اسٹیمنا لگتا ہے اور مزہ زیادہ آتا ہے اس لیے مجھے کرکٹ یہ سب وجہ سے تھوڑا زیادہ پسند ہے میں کرکٹ کا ہر فارمیٹ ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹوینٹی ہر فارمیٹ میں بیٹھ کر ایک ایک بال لائیو دیکھتا ہوں میں یہاں پر ہمارے یہاں پر ٹرف ہے ٹرف گراؤنڈ ٹرف گراؤنڈ پر بھی میں کرکٹ کیھلتاہوں اور گراؤنڈ پر بھی کرکٹ کھیلتا ہوں تو ہمارے یہاں ہر چیز کی سہولت ہے کرکٹ کے تعلق سے ہر چیز یہاں پر آسانی سے مل جاتی ہے اور کرکٹ کو ہی ہمارے یہاں پر زیادہ مطلب او کیا جاتا ہے زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے کرکٹ ہی سب سے زیادہ ہمارے یہاں چلتا ہے اور بچپن سے ہم وہی کھیل دیکھتے آئے ہیں اور کھیلتے آئے ہیں اس لیے کرکٹ ہی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے میں ابھی بھی کرکٹ کھیلتا ہوں بہت اچھا کھیلتا ہوں میں بیٹنگ کرتا ہوں بولنگ بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں لیکن مجھ کو سب سے زیادہ بیٹنگ پسند ہے